हां जी मेरा नाम दुर्गा शारदे है आप महक ब्यूटी पार्लर से बोल रहे मुझे हेयर स्टाइल करवानी है हेयर कट करवानी है हेयर में मतलब बहुत सारा करवाना है मेरे बाल थोड़े से मतलब पतले हैं तो उनको थोड़े घने दिखे ऐसी कोई हेयर इस्टाइल हो तो वो करवानी है जी मैं आऊँगी आठ नौ तारीख को आ सकती हूँ देख लेना आप मुझे यू सेप में चाहिए वैसे तो पर जिसमें मैं ज्यादा सुन्दर दिखूँ अच्छी दिखूँ वो वाले आपको लगता है जो ठीक ठाक होंगे हाँ जी मुझे वी सेप या यू सेप में देना जिसमें मेरे बाल ज्यादा घने और सुन्दर दिखें

हाँ जी उसका प्राइज़ क्या लोगे तो आफ मैं करवाऊँगी तो आप यू सेप बी सेप का

अच्छा जी ठीक है उसका प्राइज़ फ़िक्स है या फिर हो सकता है कम ज्यादा

आपका कोई लोकेशन जी कौन सी बिल्डिंग में है हाँ जी महक ब्यूटी पार्लर है ना आपका हाँ जी ठीक है तो फिर मैं आऊँगी आठ तारीख को ठीक है जी रखूँ